میری زندگی میں اہم فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا کہ بارہویں کلاس کے بعد میں سیدھا کالج جوائن کر لوں کوئی سا بھی یا ایک سال رک کر کے آئی آئی ٹی کی تیاری کروں تو میں نے اپنے والد سے اس بارے میں مشورہ کیا اور ہم اس نتیجے پر پہ پہونچے کہ میں ایک سال آئی آئی ٹی کی تیاری کروں گا